हाँ हलो सर आप वो ज़मीन का ख़रीद बिक्री कर रहें करते हैं क्या हाँ तो हमें ज़मीन चाहिए था तो वही मुझे हाँ वो ऐसा चाहिए जैसे सड़क किनारे में हो हाँ जहाँ पर पार्किंग उरकिंग की सुविधा सही रहे जहाँ ज़्यादा वो हल्ला हपारी वाले आदमी ना रहे अच्छे लोग अच्छे लोग जहाँ पर रहते हैं सोसाइटी अच्छी होना चाहिए हाँ दिक्कत हाँ हाँ दिक्कत नहीं हो जैसे वह गाड़ी सब गाड़ी की भी सुविधा होना चाहिए सभी चीज़ की माने उस सुविधा होना चाहिए

और रेट देख लेंगे वो रेट का रेट का तो देख लेंगे जैसे पाँच छः लाख रूपये तक का यदि हो जाए दो तीन इकट्ठा हम्म अच्छा तो उसका साइज़ आता है एक दम सही है आप के यहाँ अच्छा होए वह क्या कहते स्कूल की भी सुविधा है क्या आस पास में अच्छा और यह कभी अभी कोई बीमार उमार पड़ गया तो हॉस्पिटल उस्पिटल का सुविधा उविधा है ना अच्छा खेल का मैदान भी है क्या उसके आस पास

अच्छा माने सुविधा माने पूरी तरह से वहाँ पर मिल जाएगा जैसे कोई भी चीज़ का जिसका नाम ना हो ऐसा ही खोज रहे थे ऐसा ही खोज रहे थे ताकि पूरी सुविधा मिले जहाँ पर अच्छे लोग रहें अच्छे ढंग से रहे वैसा जगह चाहिए ना हमको भी और नवीन को दोस्त से पता लगा के तो आपका नंबर मिला इसी लिए हम यहाँ पर अभी आप से कॉल कर रहे थे अच्छा ठीक है तो हम आ जाएँगे आप कब तक रहते हैं अच्छा तो आ आ ठीक ठीक है आ आ जाएँगे कल ऑफ़िस में आपके यहाँ